हां सर बच्चा केह् हाल चाल की निं आया रेत्ता में ते भेज्जी ओड़ेआ हा इत्थुआं कुस आखेआ में ते भेज्जी ओड़ेआ हा दस्स साड्ढे दस्स रेत्ता भेज्जीओड़े दा हांजी कुस आक्खेआ में ते भेज्जी ओड़ेआ में ते सगुआं ऐक्सट्रा पैसे दित्ते जा ओए एह्दे केह् में कुत्थै पैसे खाद्धे में ते अपना कम्म करी ओड़ेआ निं ते की में तुस में तुसें ई पैसे देने निं रेत्ता नेईं ऐ मेरी गलती थोह्ड़े ऐ ट्रक ट्रुक फसी दे होने नेईं नेईं मेरी गलती कुत्थै ऐ वर्कर दी सब गलती ऐ मेरी गलती कुत्थै ऐ में ते भेज्जी ओड़ेआ हा निं अपनी साइड़ दा तुस प पैसा देओ पिच्छे फर्म दा पैसा में थोह्ड़ी घरा दा अपने कोला पैसा खर्चे ना फर्मे दा पैसा में ते में उ'नें पुच्छे दा हा हूनै फोन आए दा हा आक्खै दे हे भेज्जी ओड़े दा अच्छा सवेरे सवेरे सत्त बजे मिकी काल आई दी ही के भेज्जी ओड़े दा ऐ नेईं मेरे घर के मेरे घर कोई केह् नां कोई डिप्पो ऐ के में अपने घर रेत्ता भेज्जी ओड़ना कुस आ ओह् जैदा निं बोल्लेआं ओए अ'ऊं कान्ट्रैक्टर आं तुकी कड्ढी कड्ढी बी सकनां इ'यां निं बोल्लो यार केह् गल्ल करी ओड़ी अ'ऊं भेज्जे भेज्जे दा ते ऐ भेज्जे दा ते ऐ हां में भेज्जे दा में हां अपने साइड दा भेज्जी ओडे़आ ते तुस अपने साइड़ दिक्खो नेईं आया मेरी गलती निं ऐ अ'ऊं पुच्छ अ'ऊं पुच्छी ओड़ना कोई गल्ल गल्ल निं ऐ मेरी गलती थोह्ड़े ऐ एह् एह्दे बिच मेरी गलती थोह्ड़े ऐ कान्ट्रैक्टर ते अ'ऊं गै लेकिन में ते अपने साइडा कम्म करी ओड़े निं में ते भेज्जी ओड़े निं ट्रक इ'यां थोह्ड़ी बनाई सकदे किसी बी वर्कर किसी बी केह् न राह् चलदे बंदे गी कान्ट्रैक्टर बनाना इ'यां थोह्ड़ी बनाई सकदे ओह्दे आस्तै किश चाहिदा जमीर चाहिदा हां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई ना भेज्जी ओड़ना भेज्जी ओड़ना अ'ऊं आखना में पिच्छै किते ई राहुल ई आखना शरारू आखना में भेज्जी ओड़दा ठीक ऐ ठीक ऐ कम्म करो तुस उत्थै गै र'वो